ہیلو کیا میری بات ہند ٹریول ایجنسی علی گڑھ سے ہو رہی ہے کیا آپ علی گڑھ سے بول رہے ہیں جی میں آمنہ شاہین باغ اوکھلا نئی دہلی سے بات کر رہی ہوں آج صبح نو بجے میں علی گڑھ سے دہلی شاہین باغ پہنچی ہوں میں نے جب کل آپ کے آفس پہنچ کر آپ کی گاڑی بک کی تھی تو اس وقت جو کرایہ طے ہوا تھا وہ کچھ اور تھا اور ابھی جب میں یہاں پہنچ چکی ہوں تو آپ کا ڈرائیور مجھ سے پانچ سو روپئے ایکسٹرا مانگ رہا ہے آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں میری آپ سے جو بات ہوئی تھی وہ تین ہزار روپئے کی تھی اس لیے میں نے آپ کی گاڑی بک کی تھی اب آپ کا ڈرائیور جو ایکسٹرا پیسے مانگ رہا ہے وہ میں نہیں دے سکتی آپ اس کا آئندہ خیال رکھیے گا ورنہ ہم لوگ کسی اور ایجنسی سے گاڑی بک کریں گے اوکے شکریہ